اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو دسویں جماعت کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے گھرانے سے تعلق رکھنے کا مقصد ہے کہ وہ پیسے والے گھر سے ہے یا غریب گھر سے ہے اگر پیسے والے گھر سے ہے اور پڑھنا چاہتا ہے تو گیارہویں بارہویں کرے اور کچھ ایسا سبجیکٹ لے جس سے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بن سکے اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ بھی گیارہویں بارہویں کریں اور ڈاکٹر وغیرہ بنیں ڈاکٹر انجینئر بنیں کیوںکہ ان کا بھی حق ہے لیکن وہ ریگولر اسکول یا کالجز نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے اوپن اسکولنگ ہے اوپن یونیورسٹیز ہیں جہاں فری آف کوسٹ اور ریگولر بیسس پہ کلاسیز نہیں ہوتی ہیں تو وہ وہاں جا سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں